गाम घरमे जे पेपरसभ आबै छै बढ़िआँ बढ़िआँ ओहिमे समाचार रहै छै रहतै तब ने हमरा अरके छोट छोट बाल बच्चा छै ओकरा कहबै गे नूनू पेपर देख पढ़ ओकरामे कीसभ कोना सरकार कोन अथी देलो छै भेकेंसी देलो छै कोन नौकरी छै केना की छै पढ़तै तभिए ने दिमाग ओकर खुलतै पेपरो सभमे खबर अयतै बढ़िआँ बढ़िआँ छोटा छोटा घरमे बाल बच्चा छै सभ पढ़तै सभ सिखतै सब आगू बढ़तै केना की देलकैए सभ बच्चासभ पढ़ितियै गे नूनू पेपर पढ़ देखी ओकरामे कोन न्यूज एलो छै कोन खबर छै कतक्का छियै कतक्का पता छै कोन खबर देल छै कोन न्यूज छियै केना पेपरमे छै कोन नौकरी छै केना लेल जेतै केना पढ़ल जेतै केना आगू बढ़तै हमर बच्चासभ छोट छोट बच्चा सभके कहितियै गे नूनू देखही पेपरवला अयलहु कोन खबर छौ केना की छै कतक्का समाचार छै सभ पेपर सभमे खबर दै छै बच्चा सभके पढ़यके लिए देखही एकरामे कोन न्यूज छै कोन खबर छै केना की छै कोन बेगन्सी निकललै पेपरमे देखही कतुका छी सङ्गे पेपरमे देख ओकरामे कतक्का खबर केना की छै कोन न्यूज छियै बच्चा सभके यही समाचार पढ़ आओर ओकर लेके यहाँ सुनियै समाचार कोन चीज सभ छै केना की खबर देल छै कतय की हेतै केना आगू बढ़ल जेतै बच्चा सभके पढ़यके लिए अपन सभ समाचार देल जाइ छै पेपरमे कोन पेपर छियै कोन समाचार छियै बच्चा सभके पढ़ैके लिए पेपर देखय लेल कहै छियै गे नूनू पढ़ि कऽ सुना हमरो देखबो की छै पेपरमे नहि छै कतक्का समाचार छियै बच्चासभ पढ़ै छै बताबै छै तब सुनै छियै तब जानै छियै कोन भेगेन्सी कतय निकललैए कतक्का न्यूज छियै कोन जगह कोन घटना बितलैए सभ पेपरमे देल रहै छै सकठो न्यूज रहै छै पेपरमे सभ जगहके सभकिछु रहै छै पेपरमे देल रहै छै तब बच्चासभ पढ़ै छै सुनै छै जानकारी मिलै छै आगू बढ़ै छियै हमरो आरके धीरे धीरे बच्चोसभ सीखै छै पढ़ै छै बच्चोसभ पढ़ै छै हमरो आरके पढ़ैत छियै ओहिमे सभकिछु देखै छियै पेपर आबै छै तऽ काम धन्धा करि कऽ करै छियै पेपर पढ़ै छियै देखै छियै बच्चोसभ सीखै छै पेपरमे पेपरसँ अच्छा अच्छा जानकारी मिलै छै कोन भेकेंसी निकललै कतय की भेलै कोन घटना भेलै सभ पेपरमे देल रहै छै पढ़ि कऽ सुनै छियै देखै छियै अच्छा अच्छा देतै तब ने पढ़तै बच्चासभ आगू बढ़तै जानकारी मिलतै बच्चा सभके एहि लए कऽ पेपरमे अच्छा अच्छा न्यूज देतै खबर सुनतै बच्चोसभ पढ़तै बच्चासभ आगू बढ़तै पेपर सुनतै केना पढ़ल जाइ छै केना आगू बढ़ल जेतै केना पेपर पढ़बै केना सिखबै सभ बच्चा सभके जानकारी दै छियै पढ़लियै बच्चासभ हमरो आरके पढ़ै छियै सभ बच्चासभ आगू बढ़तै तब ने पेपर देखतै तब ने सिखतै आगू बढ़तै